बँकेन नोकरी मेळोवपाक मुखेल कौश्य म्हणल्यार बळीश संवाद आनी ग्राहक सेवा बँकींग उत्पादनां आनी सेवांचे गट समज बारकाये लक्ष दिवप समस्या निवारण क्षमता आंकड्यांचें गिन्यान आनी तंत्रज्ञाक झुजोवन घेवपाची क्षमता बँकेत काम करपाचे फायदेशीर म्हळ्यार नोकरेचे राखण सतर्क पगार आनी सुविधा करियर उदरगतीचे आनी विकासाची संद आनी वेवसायीक वाडी खातीर एक संचरत वातावरण बँकींग नोकऱ्यां खातीर अर्थ करपाचो अणभव सामान्यपणान योग्यताय चांचणी गट चर्चो आनी मुलाखती हातूंत आसता जाका तांत्रीक आनी स्पश्ट स्किल्स दोनूय दाखोवपाचे भर दितात हांवें आजून पासून बँके कामाची अर्जी घालूंक ना कित्याक तर हांव आजून शाळेंत शिकता आनी खूब शिकपाचें उरले उरिल्लें आसा